الیكشن كے دوران ہم كو بہت ساری مشكلات كا سامنا كرنا پڑتا ہے الیكشن جب ہوتے ہیں تو بہت ساری پابندیاں عائد كر دی جاتی ہیں ماركیٹیں بند كر دی جاتی ہیں اور پولیس كے پہرے ہوتے ہیں لوگ آسانی سے گھر سے آ جا نہیں سكتے لوگ ان جگہوں پر آ جا نہیں سكتے جہاں پر عام طور پر آ جا سكتے ہیں اور دوسرے جو مشكلات ہیں انسان كو در پیش آتی ہیں الیكشن كا جب وقت آتا ہے تو لوگ اپنے اپنے طریقے سے ووٹ مانگنے آتے ہیں اور لوگوں کو اوپر لوگوں پر پریشر ڈالتے ہیں اور كبھی رشوت كے ذریعہ كبھی دھمكی كے ذریعہ كبھی دوسری چیزوں كے ذ ریعہ لوگوں كو الیكشن میں

الیكشن كے دوران آتی ہیں مثلاً سواری كی دِقّت ہونے لگتی ہے انسانوں جو سواری ہوتی ہیں وہ كم كر دی جاتی ہیں لوگ بسیں یا پھر دوسری جو سواری ہوتی ہیں وہ الیكشن اپنے مفاد كے لیے لوگوں سے استعمال كرتے ہیں اور كبھی پرچار كے ذریعہ كبھی الیكشن دوسری چیزوں كے ذریعہ جو لوگوں كو مشكلات آتی رہتی ہیں ماركیٹیں بند ہو جاتی ہیں لوگ اپنے سامان آسانی سے خرید نہیں سكتے یا اور دوسری چیزیں ہیں جن كے ذریعہ بہت ساری مشكلات انسان كو در پیش ہوتی ہیں ہمارے یہاں خاص كر كے پولیس كے پہرے ہوتے ہیں لوگ ان كی آمد و رفت كم ہو جاتی ہے لوگوں كی اور لوگ جو ان كے درمیان ایک افراتفری كا ماحول ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں سے دوسرے لوگوں كو لے كے جاتے ہیں ووٹنگ كے لیے اور كچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہیں وہ گھر سے نہیں نكل سكتے لیكن ان كو بھی صرف اپنے مفاد كے لیے لوگ گھر سے لے كے جاتے ہیں اور ووٹنگ كراتے ہیں جو نہایت ہی معیوب ہے اور جس طریقے سے اور بھی پریشانی جو ہیں ماركیٹ كی یا دوسری چیزوں كی سواریوں كی یہ ساری مشكلات جو ہیں الیكشن كے دوران ہمارے سامنے آتی ہیں